فلپکارٹ کسٹمر کیئر سے بات ہو رہی ہے کیا جی کچھ دن پہلے میں نے ایک آرڈر بک کیا تھا جو کہ ایک موبائل تھا لیکن کسی وجہ سے میں نے اپنا آرڈر کینسل کر دیا جب میں نے آرڈر کیا تھا اسی وقت میں نے اپنے ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کردیا تھا لیکن آرڈر کینسل ہونے کے بعد ابھی تک وہ رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے جبکہ اب تک مجھے وہ رقم واپس مل جانی چاہیے تھی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پیمنٹ واپس میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر میں اب کتنا وقت لگے گا اور ایسا کیوں ہو رہا ہے